आथिखालाव जोंनि बे चिरां ओनसोलाव बा जोंनि बे सिडिलि ओनसोलाव गोबांनि नखरावनो आं टेप नि दै लोंनो मोन्नायखौ नुनो मोना माखासे गोनां थाखोनि बा गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा जायफ्रा गोजौ टेंकियाव बा नैबे बावैसो सिगां बावैसो बारा गोबावनि बाथ्रा नङा बे समा जाहैदों नैबे जल जिबन मोनसे आ आसनि बे फैदों बे समाव बे जल जिबन आसनि मा खानसे गोजौ गोजौ थाखोनि टेंकि बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा दै मोनो गोबां मानसिफ्रा दै मोनो नाथाय गोबाङानो मोना बे जिनिसआ जायफोरनि गामियाव बे आसनिया दङ बिसोरसो मोननो हादों नाथाय गोबांथार गामियावनो मोननो हायाखै बिसोरो बे जल जिबन आसनि बे टेप नि दैखौ मोननो हायाखै आरो गोबां नखरा खायसे नैबे गाबागाव जौगा नखरनि थाखाय नैबे टेंकि गोजौ गोजौ टेंकि खालामनानै फिल्टार दै खालामनानै लानो हादों नाथाय गोबां गोनांनिख्रुइ गोबां गैयै नखरफोरानो बांसिन बे दैखौ मोननो हाया मानो होनोब्ला माखासे निखावरि थाखोनि मानसिफ्रा दासिमबो जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बे चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफोराव निखावरिनि थाखाय गंफा दैखर बा गंफा दमखलखौनो खुरनानै लानो हानाय गोहो गैया मालायनि दैखरजों लोगोसेसो माखाल मालायनि दमखलजों लोगोसेसो बिसोरो दैनि लोंनाय दुगैनाय हाबाफारिखौ खामानिखौ मावनो हायो आरो आं मिथिगौदि सासे बे ओनसोलनि सासे बैसोगोरा सुबुं जानानै गोबांथार नखरनि मानसिफ्रानो माखासे दैमा दैसाखौसो गावसिनि जि जोम बासन बर्थन सुनाय गोबांथार खामानिखौ मावनानै लानांगौ जाहैयो दैया दैखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे गैयै नखरफोरा दैमा दैसा दंग बायदिसिनिफ्रायसो दै लोंनाय दै लोंनाय दुगैनाय संनाय खावनायाव बाहायनो हानाय जायोमोन नाथाय दानि बि टि आर जानायनि उननिफ्राय बेफोर खामानिया एसेब्लाबो दावगानानै फैबाय जेरै दैमा दैसायाव दैमा दैसानि दै लोंनाय बेफोरो बांसिन गैयाबायदिखौनो नुनो मोनबाय थेवब्लाबो थेवब्लाबो दासिमबो नैबे दाइनजि जौखोन्दो सुबुंफोरनावनो टेप नि दै मोनलोंनाया खम दाइनजि जौखोन्दोआनो जोंनि गामियारि ओसोलाव टेप नि दै मोननो हानाया जोबोद खम दैया बे जोङो दैखरनि बा टेप नि बा टेंकिनि बेफोर गासैबो दैफ्रा गोगो बा साखोन सिखोन नंगौ नङा बेखौ जोङो माबा मोनसे गोनोखोआरि आन्जादनि दारै जोङो बेखौ हमनानै लानाय जाया जों दैखर एबा दमखल सिंनिफ्राय दैखर एबा दमखल सिंनिफ्राय जाय गोगो दै एबा मोनामनाय गैया मोनामनाय गैया बा लों मोनामनाय गैया गाज्रि गुबुंले नङा बेफोखौनो जोङो गोगो दै होननानै हमनानै लानाय जायो साखोन सिखोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि दैया बिसेसखै जों सिड सिडलि बे ओनसोलाव बांसिन दैखरनि दै एबा दमखलनि दै टेप नि दै बिसोरो गासैखौबो मोजांजोब होननानै आं मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिदों गुबुन जायगानिखौ आं मिथिया जोंनि दैया साफा गोगो बेखौ जों नायनायनि गेजेरजों फ्रायनो मिथिनो हायो बेखौनो बे खिनिखौनो बुंनानै दै टेप नि दैनि सोमोन्दै बुंनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय